गान खन मेथाइ रोजाबनाया आंनि मोनसे हुदा आरोना बेयो आङो माने बिदिथ' आं हारसिं गाव हारसिंनो सुजुनानै लिरनानै गान खनफेराखै खिन्थु आङो गुबुनि खननायफोर खननाय गानफोरखौनो मानि खोनासंनानै गोसोआव लानानै माने खनो आरोना खिन्थु आङो मेरला गान खोनासङो बर' हिन्दी इंलिस बेफोरो गानखौ आं बांसिन खोनासंनाय जायो ओमफ्राय बांसिन आं मोजां मोन्नाय गानफोरा जाबाय मेल'दि एसे इम'सिनेल बेफोर टाइपनि गानफोरखौ आं बांसिन खोनासङो आरोना थह आङो गान बिदि खोनासंनानै रोजाबफानो मोजां मोनो आरो आं बिदिथ' ओरैनो रोजाबगिरि नङा अब्लाबो गुबुननि खन्नाय रोजाबनायखौनो खोनासंनानै माने खनफायो आरोना ओंखाम संनायावनो होन दुगैनायावनो होन माने खनफायो आरो बिदिथ' आंना गाराङाबो एसेबो मोजां नङा थारमानि आङो ओरैनो जास्ट गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय खनो आरो ओमफ्राय रेकर्डिंनि खोथा होनोब्ला आंथ' बिदि गान खन्नाय मोनसेबो रेकर्ड खालामफेराखै

मोजां जानाय नङा माने